जेना हमसभ चाय पिबै छी तऽ ओहिमे अहाँके से चीनीके जरूरत तऽ होइए जेना रसगुल्ला बनैए जिलेबी बनैए एहिसभमे चीनीके प्रचुर मात्रामे से उपयोग होइए आओर ओहि साथे साथे से नारियलोके बहुत पकवान सभमे हमरासभ एहिठाम बनै छै जाहिमे नारियलके इलायचीके मरीचके एहि सभके बेसी जरूरत पड़ै छै तऽ हमरा एहिठाम हमरा मिथिलाञ्चल मऽ मुख्य चीनी इलायची आओर नारियलके बहुत उपयोग छै कोनो पूजापाठ अगरम बगरममे सेहो नारियलके बहुत उपयोग भऽ रहल छै हँ ई बातसभ छै